हैलो अशोका होटल मां तव्हांखां ॿ पनीर फ्राए दालि फ्राए जीरा राइज़ घुरायो हुओ तंहिंसां गॾु ॿ जूस जी बोटल बि चइयूं हूं पर उअ ना आहियूं इन किरपा करे हुअ मोकिलो न त मां तव्हांजे खिलाफ कम्पलेन कंदमि